युवाओं में बेरोज़गारी बहुत बढ़ते जा रही है और यह मैं आज के समय में इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो रोज़गार के अवसर हैं युवाओं से धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं और धीरे धीरे यदि आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियाँ बैंकिंग क्षेत्र शिक्षा स्वास्थय इंजीनियरिंग वित्ती सेवाऍं जो हैं वह अब धीरे धीरे निजी नौकरियों की तरफ बढ़ते जा रही हैं जिस वजह से यह नौकरियाँ नौकरियाँ तो हैं लेकिन सब निजी होती जा रही हैं जिस वजह से इनको एक्सप्लोर किया जाना बहुत ज़रूरी है यदि आप इन नौकरियों को करना चाहते हैं तो आपके में कोई न कोई इस्किल या फिर कोई प्रशिक्षण ऐसा आपने लिया होना चाहिए जिसके बारें में आपको आता हो यदि आपको वह चीज़ आएगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आप वहीं पर ही रहेंगे